چھوٹا كاروبار ہو یا پھر درمیانی درجے كا كاروبار ہو یہ دونوں ہی كاروبار ہماری مقامی معیشت میں بہت زیادہ كردار ادا كرتے ہیں جیسے كہ ہماری ریاست كا اكانومی ریٹ انہیں ساری چیزوں سے بڑھتا ہے جیسے كہ ایک آدمی اپنے گھر كے باہر كوئی فروٹ كی دكان لگا لے یا كوئی كرانے كی دكان لگا لے اور اس پر وہ محنت كیا كرتا ہے وہ ایک چھوٹا كاروبار كہلاتا ہے لیكن اس كے برعكس درمیان درجے كا جو كاروبار ہوتا ہے جیسے كہ كسی نے ہوٹل كھول لیا یا كسی نے ریسٹورینٹ كھول لیا یا كوئی كپڑے كا كاروباری ہو گیا جس كی لاگت تقریباً پانچ لاكھ یا دس لاكھ روپئے كا ہے تو وہ اسے درمیان قد كا كاروبار كہہ سكتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری معیشت میں كردار ادا كیا كرتی ہیں اور اس سے ہماری ریاست كا ترقی ہوا كرتا ہے